बचपनमे हम सभ इसकुलके ट्रिप मे घुमैले गेल रहि गेल रहलि है पटनाके चिड़िया खाना घुमै आओर वहाँ पर जे हइ बाघ सभके देखै गोल घर देखैके रहलि है तारा मण्डल देखलै रहि बच्चामे आ बहुत जादा हि नाम बड़ी सुनने रहि पटनाके गाँधी मैदानके हँ चिड़िया खाना बाघ सब हाथि सभ देखने रहि ओ तऽ उमङ्ग रहै पहले आ इसकुल लाइफ मे जब स्यान भेलहि इसकुलके तरफसँ एन सी सी कैम्प के माध्यमसँ ट्रेनिङ्ग करैके कै गो जिलामे गेल रहियै जिला राज्यसँ बाहर भी गेल रहियै अरुणाचल प्रदेशमे वहाँ पर जे हइ ट्रैकिङ्ग कैम्प लागल रहै से सिखै हँ नेशनल कैडेट कॉर्प होइ छै भारत सरकारके एगो होइ छै हँ एहिमे जे इसकुल लाइफ मे स्टुडेन्ट लाइफ मे पढ़ै बला लइका आओर लड़कीके आर्मी के ट्रेनिङ्ग देवल जाइ छै हँ जाहिसे देशके होइ छै तऽ ओहिमे जे हमर सभके ट्रेनिङ्ग करबाइ लागि अरुणाचल प्रदेश लइके गेल रहै